کہتے ہیں کہ لوگ اپنی روحانی رہنمائی جیسے مسلمان ہے مسلمان اپنی روحانی رہنمائی مسجد کے امام حافظ مولوی ان لوگوں سے حاصل کرتے ہیں اور ہندو اپنی اپنی رہنمائی پنڈت وغیرہ کے پاس جا کر اپنی معلومات حاصل کرتے ہیں اور کرشچین اپنی روحانی رہنمائی چرچ میں جا کر پادری وغیرہ سے کرتے ہیں ہم مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی رہ اپنی اپنی مذہبی اداروں سے اپنی رہنمائی حاصل روحانی رہنمائی حاصل یا کر